جی مبشر بول رہے ہیں بھیا آر ٹی آئی این بھروانا تھا آپ کو اس مہینے کا آرٹ لین جی ایس سی نمبر پھر بند ہو جائے گا پھر آپ کا ہاں جی آ جاؤ بھیا تھوڑا جلدی کروا دو رپورٹ دکھانا پڑتا ہے ورنہ جی ایس ٹی نمبر بند ہو جائے گا پھر آپ آپ کو جو ہے چارج لگے گا